دہلی ایک ایسا شہر ہے جہاں پر پورے ہندوستان سے لوگ آ کر بستے ہیں تو اتنے بڑے رہائش کو رہنے کے لئے ہر چیز کو بہت زیادہ مقدار میں ہونا بہت ضروری ہے جیسے کہ الیکٹرک پاور پینے کا پانی پینے کا پانی جو ایک ایسی چیز ہے ایک ایسی ضرورت ہے جو جس کی ضرورت ہر انسان کو ہوتی ہے تو جو ڈرنکنگ واٹر ہے جب جیسے دلی میں باڑھ آئی تو اس سے بہت زیادہ دو تین دن تک جو ہے وہ دلی میں پانی کی شارٹیج رہی جو نلوں کا پانی ہے وہ تو اندر شہروں میں آتا نہیں ہے جس کے وجہ سے لوگوں کو پانی خریدنا پڑتا ہے تو جو پینے کا پانی ہے وہ وہ عام لوگ جو ہیں وہ تو افورڈ ہی نہیں کر سکتے جو غریب لوگ ہیں کیونکہ پینے کا پانی اچھا خاصا ان کو مہنگا پڑتا ہے تو بہت زیادہ جو ایسے چیلنجیز ہیں جو بچے جو ہے امیون سسٹم بچوں کا اسٹرانگ نہیں رہا بہت زیادہ لوگوں کو مختلف پریشانیوں کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے